उत्तरी भारत ते दक्खन भारत च जेह्ड़ा फर्क ऐ न ओह् सामनै लभदा ऐ भाशा गी लेइयै होवै रुट्टी गी लेइयै होवै लान पान गी लेइयै होवै साढ़े लाब्बे गी लेइयै होवै जां मौसम हां सियासी आह्ले आदमी उत्थूं दे बक्खरे साढ़े बी बक्खरे न उत्थुआं दे लोग बड़े पढ़े लिखे दे न साढ़े इत्थुआं दे लोग इन्ने पढ़े लिखे दे नेईं हैन अपनी चीजें गी लेइयै ओह् बड़े जानकार न उ'नें गी सारियें चीजे दा अपनी हर इक चीजै दा उ'नें गी पता ऐ ते अस गवार आं उं'दे अग्गें ओह् इन्ने पढ़े लिखे दे लोक न उ'नें गी अपनियें सारियें चीजें दा पता अपने कल्चरल दा उ'नें गी पता अपने लाब्बे दा उ'नें गी पता खान पीन बी उं'दा बड़ा स्हेई ऐ अस छड़े परौंठे घ्यूर सुच्चियां जेल्लै इ'नें गी दिक्खो तलने गी लग्गे दे तलने गी लग्गे दे ओह्दा असर साढ़े पर केह् पवा दे असें गी कक्ख पता नेईं ओह् लोक इ'यै जेहा नेईं खंदे ओह् इन्ना साफ सुथरा खाना खंदे डोसा हून ते साढ़े इत्थै बी पुज्जी गेआ उं'दा डोसा अस बी लगी पे आं खान ओह् ते साढ़े राजमांह् चौल इक दिन खंदे दुए दिन नेईं खंदे उ'नें गी नेईं शैल लगदे पर असें गी डोगरें गी साढ़े नार्थ इण्डिया च ते भलेआं गै हद्द न असें अज्ज काली दाल बनाई दी अज्ज असें राजमांह् बनाए दे अज्ज असें एह् बनाए दा अज्ज असें ओह् बनाए दा छड़ा खाने दा पे दा रौंह्दा इक चीज बड़ी स्हेई ऐ साढ़े पता केह् ऐ फैशन ऐ छड़ा फैशन बड़ा फैशन ऐ इत्थै मड़ो उस्सी दिक्खेआ अज्ज उ'न्नै लाल लाए दा ही ते में पीला गै लाना हून हून मिगी बी एह् चाहिदा गै ऐ ओह्दी कुड़ी ना एह् लेई लेआ मि'म्मी लैना ओह्दे पुत्र ने एह् लेई लैता ते मीं एह् लैना एह् निं दिखदे मोएओ जेह्ड़ा पढ़ेआ उ'नें जेह्ड़ा कीता उ'नें ओह् नेईं करना बस इक दुए गी दिक्खियै सड़ना फकोना पढ़ना नेईं कम्म नेईं ने करना बस इ'यै फर्क ऐ उं'दे च ते साढ़े च ओहे इन्ने पढ़े लिखे दे लोग न कम्म करने च सब तूं अग्गें दिक्खी लैओ जिन्ने बी उं'दे पी ऐस्स ऐस्ल बी उत्थै उं'दे छोड़ेआ जंदा सब तूं मते साइंसदान न उं'दे अस केह् करा दे आं कक्ख निं उत्तर भारत आह्ले छड़े दिक्खने गी बैठे दे हे हां दुए दियां गल्लां अस करी लैन्ने होन्नें शैल करियै कम्म नेईं करदे आं मड़ो पढ़ो लिखो किश सब तूं बड्डी जेह्ड़ी कमी ऐ न ओह् ऐ एह् जे अस पढदे नेईं ऐं ते ना गै अस सियासी तौर पर पूरी चाल्ली सजग आं असें गी अपने हकें दा नेईं पता असें गी केह् करना चाहिदा असें गी एह् नेईं पता कोई बी औंदा असें गी गल्त गल्ल दसदा अस टुरी पौन्नें ओह्दे पिच्छें अक्खां बंद करियै पैह्लें अस कदें निं पुछदे उ'नें गी की जाना भ्रावा तूं मी इ'यां आखेआ ते की आखेआ एह् मीं की करां अस कदें निं पुछदे की जे असें गी पता गै नेईं कक्ख पता कुसलै लग्गना जिल्लै पढ़गे जे पढ़े दा गै नेईं होग ते पता कु'त्थुआं लग्गना कक्ख बी सब तूं जरूरी ऐ पढ़ना लिखना तां गै किश करी पागे इस करियै पढ़ो लिखो ते अपने हक्कै बारै जानकार बनो ते अग्गें बधोे